میں روزگار کمانے کے لیے گھر میں بچیوں کو سلائی سکھاتی ہوں جو مجھے بہت آسانی سے روزگار ملتا ہے میں اس لیے یہ والا کام کرتی ہوں کیوںکہ میرے شوہر کی آمدنی اتنی نہیں تھی جس سے مجھے ذہن میں آیا کہ میں کچھ گھر میں ہی کروں اور میں نے اپنے گھر میں سلائی مشین لگائی جس سے میرے پاس بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں اور سلائی سیکھتی ہیں یہ فیصلہ میں نے اس لیے کیا تاکہ میں گھر میں بیٹھ کر کام بھی کر سکوں اور مجھے روزگار بھی مل سکے